दिक्खो सनासर साढ़ा इक लेक बी ऐ ठीक ऐ ते बोह्त ही अच्छी जगह् ओह् दिक्खने आह्ली जगह् ओह् सनासर लेकिन उत्थैं सफाई कर्मचारी होने चाहिदे शैल साफ सफाई रक्खना चाहिदी हर इक बंदै टूरिस्ट बगैरा जंदे उत्थैं दिक्खने ते ओह् टूरिस्ट ने उत्थै गंद बगैरा कोई बी लोकल बंदा जंदा गंद बगैरा नेईं पाना चाहिदा हर इक जगह् डस्टबीन होना चाहिदा होर बोह्त कोला बैह्तर तो बैह्तर सनासर असें जेह्की साढ़ी लेक ऐ उसी शैल अच्छी तरह साफ सफाई रक्खनी चाहिदी ते बाकी टूरिस्ट बी बड़े जंदे न उत्थै दिक्खने गी बाकी साढ़े उधमपुर देवका जेह्का तां साढ़ा ओह् इक शमशान घाट बी ऐ बाकी उत्थैं बी असेंं साफ सफाई रक्खना चाहिदी देवका अपने सनासर लेक दी गल्ल करा तांं सनासर बिच्च बी उत्थै लोक बी मच्छियां मच्छियां दिक्खने गी जंदे उत्थै आटा बगैरा लेइयै मच्छियें गी आटा दित्ता होर बी बड़ा किश दिक्खने आह्ला किश लोक होर बी बड़ा सारा इंजाए लैंदे ते किश इ'यां घरा किश रुट्टी बगैरा लेइयै खाने किश तां असें खाद्धा ते लफाफे उत्थैं मतलब कि डस्टबीन च पाने शैल अपने साफ सफाई रक्खनी ते बस